शिगम्याच्या दिसांनी दर एका घरा मुखार गांवचे भुरगे जाणटे एकठांय येवन जती गावन खेळ खेळटात धालां मांडार वचून धालो खेळटात फुगड्यो घालतात चवथीच्या निमतानूय फुगड्यो घालतात आनी एक भजन भजन तर आमच्या गांवांत सामकें लोकांचें प्रिय अशें कितेंय देवळांत आसलें की भजन गायले शिवार भजन जालें शिवार आमचें देवळांतलें जें कितें फंक्शन आसा तें कम्पलीटूच जायना म्हटल्यार जाता तशेंच आमच्या गांवचो एक मुखेल अशे प्रकार म्हणटा तो धंगर नृत्य